यस मैम यस मैम नो मैम ऐसा नहीं है वो क्या हुआ है जो हमने अभी नए वर्कर्स रखे हुए हैं न्यूज़ पेपर डिलीवरी के लिए तो उन्हे कुछ जो हमारे कस्टमर्स है उनकी लोकेशन नहीं पता है तो हम उन्हे उस बात के लिए अप टू डेट कर रहे है इस दौरान हो सकता है कि उनके हाथ से थोड़ी सी गलती हो गई हो और आपका घर का एड्रेस उनको नहीं मिल पाया हो जिसके वजह से वो बार बार आपके घर पर न्यूज़ पेपर डालने में अभी कैपेबल न हों

यस मैम

यस मैम मैं उसके लिए यस मैम मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और जितने भी दिन आपके यहाँ न्यूज़ पेपर नही आया है हम अपनी तरफ से उसे कंपनसेट करेंगे हम आपको ऑफ़र्स भी देंगे और हम आपको एक्स्ट्रा फ़ोर मैगज़ीन जो हर अ वीकली हम आपके घर पर डिलीवर करते हैं हम उसे एक्स्ट्रा आपके घर पर डिलीवर करेंगे और उसका कोई चार्ज नहीं होगा एक्स्ट्रा भी उस पर हम जो भी कलेंडर वगैरह उसमें ऑफ़र में आते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कॉम्पनसेशन के लिए बट मैम जो गलती हो गई इसलिए नो मैम आज हम नो मैम हम आज क्या करेंगे हम आप सारे डिलीवर बॉय जो हैं हमारे उनको अप टू डेट कर देंगे पूरा एड्रेस आपके और आपके आस पास जितने भी है सबको और इंडिविजुअली उनको हम लोग दिखवा देंगे जो उनके ऊपर हेड है तो कल से ये अगली बार से ये गलती नहीं होगी यस मैम नो मैम नो मैम ऐसा नहीं है हमारी कंपनी जो है वो कस्टमर के फ़ीडबैक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है तो जिस तरीके से आपने फ़ीडबैक दिया है हम लोग उसपे ज़रूर काम करेंगे और जो भी गल्तियाँ हुई है उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे जी मैम जी